हेलो हँ हँ बोलु हँ पूर्णियामे तऽ बहुत मन्दिर छै पूर्णियामे छै बगलमे कस्बामे छै कटिहारमे छै बहुत जगह छै कोन मन्दिर घुमए लऽ जेबए बताबु मन्दिर बता देबहुँ लोकेशन पूर्णिया सिटी हँ नामी मन्दिर छै मान्यता मन्दिर छै ई सब हँ पूर्णिया बसस्टैण्ड सँ जऽ जेबए बोलबै कि हमरा पुरनदेवी जाना छै टेम्पूवला पहुँचा देतए वहाँ मन्दिर तक ओ तऽ ओएह सबऽ टेम्पुवला पूर्णिया से बुलाएबै तऽ टेम्पूवला पहुँचा भी देइछै मन्दिर तक आओर कटिहारमे भी छै मन्दिर हँ पार्क भी छै पूर्णियामे हँ पार्क भी छै नहि अच्छा पार्क दू तीन गो छै पूर्णियामे हँ हँ मिलैत छै टेम्पूवला कऽ टोटोवला कऽ किछु बला कऽ बोलमे कि हमरा ई जगह जाना छै तऽ पहुँचा देतए अच्छासँ हँ छै तऽ बहुत दूरसँ भी आदमी सब आबए छै घुमए वास्ते पूर्णिया अच्छा सिटी कहलाबै छै एकदम हँ ओ तऽ छै आ ओ भी छै कि नया जगह छै बोलमे तऽ साथमे भी जेबए घुमा भी देबए अच्छासँ हँ अनजान आदमी छै किधर जेतए किधर नहि इएहो बात छै अऽ कस्बामे भी बगलमे छै एकठो मन्दिर रानीसती मंदिर ओ भी अच्छा मन्दिर छै नामी मन्दिर छै हँ आओर बगलमे कस्बामे पार्क भी छै एकठो अच्छा अररिया पार्क छै ओ भी घुमए लायक छै हँ हँ गर्म वैसे भी छुट्टी चलिए रहलछै बच्चाकेँ तऽ घुमाना भी चाहिए कभी कभाल बच्चाकेँ मन फ्रेश होए घुमिके हँ तऽ घुमल तऽ अच्छासँ पूरा घुमि फिरि कऽ चलि जैहे ठीके छै जिस दिन जाना घुमए तऽ उसदिन बोलिहे